गोंयच्या सगळ्याच समुद्र तटांचेर पॅरशुटिंग मागीर बोटिंग करपाक मेळटा सत्तरींतल्या झाडांनी हो एक खूब सुंदर अशें जंगल आसा आनी ते जंगलांत ट्रॅक करपाक खूब बरी सुवात आसा तशेंच तांबडी सुर्ला म्हादेवाचे देवळा फाटल्यान ट्रॅकिंगाक बरो स्कोप आसा आनी बरी प्लेस आसा ती दुसरी म्हणजे मयम लेक बंजी जंपिग करपा खातीर खूब फॅमस आसा आनी थंयसर बोटिंगूय करपाक मेळटा